गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायखौ होबथानो थाखाय आं दै गुदुं लोङो आरो आं गावनि गारांनि थाखाय रैखाथि लानाय आदबफोरा जाबाय दैखौ गुद दुं फुदुंना लानानै संख्रि होनानै दसे गुसु खालामफ्रामना गारगोल खालामो आरो लं आरो हायजेंखौ जानानै लायो बेजों लोगोसे आङो बिक्स नङाबा अमरतनजों मलमखौहाय गारामायाव फुननानै लायो आरो फालिजों खाथेनानै लायो जाय गारामाखौ मोजां मोनहोयो आंहा सानसे समाव जोबोद गुजुनाय जादोंमोन आंहा अब्ला बेफोर आदबजोंनो फाहामना लानांगौ जादों आरो बेजों लोगोसे आं मुलिबो जानांदों आंखौ दक्टरा माखासे जाग्रा बेसादफोरखौ जानाङा होननानै बुंहरदों आं दक्टरनि बुंनाय खोथाफोरखौ गोसो होना फल' खालामदों जायनि थाखाय आं स्नि दिननि गेजेरावनो बे गुजुनाय खौ फाहामना लानो हादोंमोन